مارشل آرٹسٹ کے طور پر ترقی جاری رکھنے کے لیے درج ذیل اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جاری ترقی کے اقدامات باقاعدہ تربیت روزانہ کی بنیاد پر تربیتی سیشنس میں شرکت اور اپنی تکنیکوں کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کروں گا نئے اسٹائل سیکھنا مختلف مارشل آرٹسٹ کے اسٹائل سیکھنے اور ان میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا مقابلوں میں حصہ لینا مختلف سطحوں کے مارشل آرٹسٹ مقابلوں میں حصہ لے کر اپنی مہارتوں کو آزماؤں گا اور تجربہ حاصل کروں گا ذہنی تربیت مارشل آرٹسٹ میں نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی تندرستی بھی ضروری میڈیسنٹ اور ذہنی تربیت کے ذریعے اپنی فوکس اور استعداد کو بہتر بناؤں گا تعلیمی و تدریسی سیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مارشل آرٹسٹ کی تربیت دوں گا تاکہ میں اپنے علم اور تجربے کو بانٹ سکوں مستقبل کے اہداف بیل بلیک بیلٹ اگلے چند سالوں میں بلیک بیلٹ حاصل کرنا میرا بنیادی مقصد ہے بین الاقوامی سطح پر نمائندگی اپنی مہارتوں کو اس جس سطح تک بڑھانا کہ میں بین الاقوامی مقابلوں میں اپنے ملک کی نمائندگی کر سکوں مارشل آرٹسٹ سینٹر کا قیام مستقبل میں میں اپنا مارشل آرٹسٹ سینٹر قائم کرنا جہاں میں نوجوانوں کو تربیت دے سکوں اور مارشل آرٹسٹ کے مثبت اثر اثرات کو فروغ دے سکوں